میں شمالی ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کی رہنے والی ہوں اتر پردیش کے چھوٹے سے ضلعے مئو سے میرا تعلق ہے یہاں پر ایک کھانا بنتا ہے جو مشہور و معروف ہے اس کا نام انگشتی ہے یہ کھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اسے بنانے میں بھی میری دلچسپی ہے اس کھانے کو بنانے میں پورا دن لگتا ہے یہ کھانا تبھی بنایا جاتا ہے تبھی بنایا جاتا ہے جب گھر میں بہن بیٹیاں آئی ہوں اس کھانے میں گرم مسالہ اور ڈرائی فروٹ کا استعمال بہت ہوتا ہے یہ بہت مرغن اور ذائقہ دار ہوتا ہے اس کھانے